اہم ترین مقامات اور سیاحتی مقامات کے لحاظ سے ہمارا پیارا ملک ہندوستان بہت ہی ممتاز اور سیاحوں کے لیے پسندیدہ جگہ ہے اسی لیے یہاں ہر سال لاکھوں کے تعداد میں باہر کے ملکوں سے ذرائین اور سیاح گھومنے چلے آتے ہیں ہم اہم ترین مقامات میں ہم سب سے پہلے ہندوستان کا دل یعنی دہلی کو سمجھتے ہیں جو دار الحکومت ہونے کی وجہ سے سیاحوں کی پہلی پسند ہے جہاں دنیا کی بڑی شخصیات اور سیاستداں تشریف لاتے ہیں دہلی میں لال قلعہ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے ذریعے تعمیر کردہ سیاحوں کے لیے بہترین جگہ ہے اسی کے سامنے ہندوستان کی تاریخی جامع مسجد بھی واقع ہے جو زائرین اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ایک خاص تاریخی اہمیت رکھتی ہے اس کو بھی شاہ جہاں نے ہی بنوایا تھا قطب مینار بھی ایک بہت اہم ترین سیاحی سیاحتی مقام ہے تو ہم ہمایوں کا مقبرہ جسے تاج محل کے تاج محل طرز طرز پر بنایا گیا وہ بھی دہلی میں ایسی تاریخی جگہ ہے جو اہم بھی ہے اور یادگار بھی بات نکلی ہے تو ہم انڈیا گیٹ اور لوٹس ٹیمپل کو کیوں بھول سکتے ہیں جہاں کے یومیہ سیاحوں کی تعداد ہزاروں پر ہے یہ تو صرف دہلی کی بات ہے لیکن ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ محبت کی پہچان پوری دنیا میں ہمارے ہندوستان کی شان آگرہ میں واقع تاج محل جس نے ہمیں پوری دنیا میں شہرت اور فخر کا مقام عطا کیا ہے وہ تو ہمارے لیے سب سے اونچے مقام پر اہمیت کا حامل ہے تاج محل ایک ایسا سیاحتی مقام ہے جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنی محبت کو زندگی بخشنے دیوانہ وار کھنچے چلے آتے ہیں اس کے علاوہ پورے ملک میں سیاحتی مقام کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کے صرف نام بتا دوں تو یہ وقت تنگ پڑ جا جائے